हँ जेनाकि अखुनका समयमऽ गप सपमे जे बेटी पोतहूकऽ बेटाकऽ लोक फकड़ामे कहय छै देखै सभमे कुर्मी नहि तऽ राजपुत हइए है तऽ वएह पर विचार देश बसी कुदेश बसी बंगाल बसी या ढाका आ निश्चय आदर सबठाँ होयत हाथ रहत ज्यों टाका तऽ अखुनका युगमे टाकासँ पैघ किछु नहि छियै बेटियो रोजगार करय टाका कमाबै गलत तरीकासँ नहि सही तरीकासँ बेटाकऽ सभकेँ बेटाकऽ भगवान रोजगार दओ जिनगी समाँग दओ ओहि पाछु हमरो कए दिअ तऽ टाका वएह चीज छियै दुनियामे तऽ माय बाप तऽ नीके शिक्षा न दय छै जे बाबू रे दू पैसा कमेबऽ तऽ आगु बढ़बऽ बाल बच्चा परिवार आगूँ बढ़तहुँ आ नहि कमेबऽ तऽ बाप माय पर कतेक दिन रहबऽ तऽ जा इएह गप छै तऽ लोकोमे लोक छै लोकोमे हीरा आ लोकोमे लोक छै लोकोमे तीरा